हैलो आं जी आं जी आं जी साढ़े कोल स्कार्पियो बी ऐ ते इनोवा बी ऐ इक्क दौ होर थ्होई जानी जेह्ड़ी चाहिदी ऐ आ इह्दा खन्ना तोड़ी कोई पंद्रहां ठारहां तोड़ी होई जाना आहो ते बाई तरीक आं मिली जाह्ग ऐल्ली अज्ज चौदहां होआ दी ऐ हां मिली जाह्ग आं जी आं जी होर सिटी ओ आहो अगर सोआरियां जादै होंदियां भी आं जी केह् बड्डे र लेट

आं ओह्दे च होई जाना घट्ट बद्ध होई जाना ते तुस मिगी बुकिंग कराई ओड़ेओ जेल्लै जाना होग निं आं चलो ठीक ऐ ओके जी